हॅलो ओला कंपनिचे वेवस्थापक हांव किर्ती सातर्डेकर मडगांव गोंयच्यान उलयता हांवें आज सकाळीं ओला कंपनिची एक गाडी बूक केल्ली सात वरांचेर सकाळी म्हाका धा वरांचेर दाबोळी विमानतळा वयल्यान बेंगलोराक वचपाक फ्लायट आशिल्ली येवपा वचपाक एक वर लागता म्हणून हांवें सात वरांचेर आपयली तुमकांय खबर आसतलें दोन वरां पयली विमानतळाचेर पावपाक जाय तर तुमचो ड्रायवर जो आसा तो येताच लेट करून येता आनी माफी मागता आनी सांगता आपूण पावयता म्हण तुका आनी म्हाकाय गरजेन म्हाका बेंगलोराक पावपाक जाय म्हण हांव ताजे बरोबर वता जाल्यार पावता म्हणसर बेंगलोरची फ्लायट जी आसा ती टेक ऑफ केल्ली आसा आतां तुमी म्हाका सांगात म्हाजी जी बेंगलोराक वचपाची फ्लायट चुकली ती चुकली आतां लागी बेगीनूय फ्लायट ना वचपाक आनी म्हाका आयज गरजेन एक पर्यंत बेंगलोर पावपाक जाय आसलें तर तुमची जी कंपनी आसा तेजी निश्काळजीपणाक लागून म्हाका म्हजी बंग बंगलोरची फ्लायट जी आसा ती चुकोवची पडली म्हाका थंय वचून हांवें हॉटेल बूक केल्लें रावपाचें तें हॉटेल बुकींग केल्लें तें पयशेंय म्हाजें गेलें फ्लायटिचें टिकेटिचेंय पयशें गेलें हें पयशें कोण दिवपाचें हें कित्याक लागून जालें हो हो जो खर्च जो आसा म्हाजो तो तुमी भरचो अशें म्हाका दिसता कित्याक कंपनिच्या निश्काळजीपणाक लागून म्हाका आयज म्हजी जी गरजेन आनी तातडीन जे बंगलोरकार पावपाक जाय आसली ती फ्लायट म्हाजी चुकल्या कारणान म्हाजी गरजेचे काम थंय उरलें तशेंच म्हजें थंय रावपा खातीर हांवें जें हॉटेल बूक केल्लें ताजे पयशें आनीक येवपा वचपाचें फ्लायटीचें टिकेटीचें पयशें तेजे नुकसान भरपाई कंपनीन दिवपाक जाय आनी तर कंपनी दिना म्हणटा जाल्यार हांव कंज्युमर कोर्टांत ही केस घालतलें हें लक्षांत दवरात प्रोफेशनलिझम दवरात कंपनीत तुमी कंपनी म्हणून आमी तुमचे कडेन कॅब बूक करतात कित्याक बाकिच्या कडेन केलें जाल्यार टायमाचो वेळ लागता किंवां प्रोफॅशनलीझम नासता पूण तुमचे कडेन करता कित्याक लागून तुमचे कडेन प्रोफेशनलीझम आसता पूण तुमीच तर प्रोफेशनलीझम दाखयना जाल्यार आमी ग्राहकांनी कितें करपाचें सो लुकसाण भरपाई तुमी दिवचें पडटलें म्हाजो जो लुकसाण भरपाईचो जो हें नुकसान जें जाल्लें आसा ताजें बील हांव कंपनी कडेन धाडून दितात तुमी तें भरचें